हाथ से बनी चीज़ों का अपना अलग ही महत्व होता है एक तो उसमें प्रेम जुड़ा हुआ होता है हाथ से जो चीज़ें बनाते हैं उसमें एक तो है उपहार के रूप में स्वेटर बनाना सबसे बड़ा एक एक एक एक फंदा बुन बुन के उसे बनाते हैं उसमें हमारा प्यार जुड़ा हुआ है उसमें अपन अच्छे से अच्छा सामग्री लगाते हैं अच्छी से अच्छी चीज़ें लगाती है ताकि लगाते हैं ताकि वो बहुत दिनों चले और अपने अच्छे वो करें लेने वालों को भी अच्छा लगे और पहनने वालों को भी अच्छा लगे और उससे बहुत आनंद आता है और एक बड़ा वो रहता है कि ये मुझको प्रेज़ेंट में मिला है ये सबसे बड़ी बात है